हरि ओम

हा मां वीना जसवानी आहियां ऐं मुंहिंजा ॾह माण्हू अचनि था तव्हां रेस्टोरेंट जा मालिक मूली आहुजा पिया ॻाल्हायो न रॉयल कैफ़े मां अच्छा त मूंखे मूंखे छहनि माण्हुनि जे लाइ मुंहिंजा महिमान अचनि था त मूंखे तव्हांजी होटल में टेबल बुक कराइणी आहे त हुनजो छा कुझु टाइम आहे कि इअं ई केॾी महिल बि ऑनलाइन बुकिंग कराए था सघूं या हुते अची कराइणी पवंदी ऑनलाइन बुक करायूं असांखे साइड जी टेबल खपे हा त तव्हांजी होटल में नॉनवेज मिलंदो अच्छा त नॉनवेज में छा छा आहे अच्छा त इअं हाइजीनिक आहे साफ़ु सुथिरो आहे कि मतलबु हा मिर्चु मसाला तेज़ु त कोन हूंदा अच्छा ऐं स्टार्टर में बि हिननि जो ई नॉनवेज जो ई हूंदो अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे त मां कल्ह सुबाणे ईंदसि तव्हांजे रेस्टोरेंट में शाम जो अठे लॻे ईंदसि त मुंहिंजी टेबल जेका आहे तव्हां वीना जसवानी जे नाले सां रिजर्व करे छॾिजो ठीकु आहे मां छह माण्हू ईंदासीं असां त मिर्चु मसालो थोरो घटि हुजे वधीक न हुजे हा ऐं कुझु रेट वेट आहे कि भाॼियुनि जो रेट छा पियो हले तव्हां वटि अच्छा मटन मटन बि आहे अच्छा त ठीकु आहे मां सुभाणे ईंदसि त तव्हांखे पोइ ऑडर ॾींदसि पोइ तव्हां वटि पोइ पहिरियूं मां सैंपिल जे लाइ मां पहिरीं सैंपिल जे लाइ छह माण्हू ईंदासीं चेक कंदासीं अगरि असांखे खाधो वणियो त पोइ असां पार्टी में तव्हांखे ई बुक कंदासीं

हा हा त मां हा हा मुंहिंजो नम्बर त अची वियो हूंदो तव्हांजे फ़ोन ते हींअर मूं तव्हांखे फ़ोन लॻायो आहे त त इहो इहो नम्बर वीना जसवानी जे नाले सां नोट करे छॾियो पोइ असां सुभाणे टेस्टिंग जे लाइ ईंदासीं अगरि असांखे वणियो त तव्हांजो पर प्लेट छा आहे शादी जो मतलबु पार्टी पार्टी जो जीअं जें में मतलबु नॉनवेज जे अलावा ही जेके अॼुकल्ह स्टार्टर थींदा आहिनि नॉनवेज स्टार्टर मतलबु अच्छा नव सौ रुपया प्लेट हा अघु त तव्हांजो ठीकु आहे त पोइ मां सुभाणे ईंदसि पहिरें टेस्ट कंदासीं हुन खां पोइ असांखे खपेनि मतलबु हिकु नॉनवेज में मटन खपे चिकिन बिरयानी खपे ऐं फ़िश फ्राए खपे हम्म सभु अच्छा न मतलबु लच्छा परांठा ऐं नान वान सभु मिली वेंदो न त हुन में तव्हां उहो ड्रिंक हिन में इन्क्लूडेड आहे लिंक उहो जेका आहे ड्रिंकर्स मतलबु दारू वारू हलंदी त हिन में उहा अलॻि दारू जो दारू जो अच्छा त अलॻि आहे ऐं जेका डेजर्ट थींदी मिठे में कुझु आइसक्रीम वाइसक्रीम या छा हुनजो बि अघु अलॻि आहे कि हिन प्लेट में ई काउंट थींदो अच्छा ठीकु आहे त पोइ मां ईंदसि त दारू वारू जी बोटल वोटल सभु तव्हां ई कढंदा न अच्छा जंहिं हिसाब सां दारू हूंदी हुन हिसाब सां अघु हूंदो हा त ठीकु आहे मां सुभाणे अचां थी मुंहिंजी अठे लॻे टेबल बुक करे रखिजो असां छह माण्हू ईंदासीं त सुठी वारी दारू कढिजो जीअं असांजो नालो न ख़राबु थिए हा ऐं हा त पोइ असांजो तव्हांखे ट्राए कंदासीं तव्हांजी होटल खे हुन खां पोइ असां हुन खां पोइ असां ॿियनि खे ॿुधाए अच्छा असांजे घर में कॉकटेल पार्टी थींदी त हुनजे करे असांखे तव्हांखे बुक करिणो पवंदो न वरी हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके